हांवें जेन्ना पेंटींग सुरवात केलें करपाक ते सांगलां त्या प्रमाणे की कोवीड काळान जेन्ना महामारी आशिल्ली सगळीं घरान आशिल्ली तेन्ना हांवें पेंटींग करपाक स्टार्ट केलें आनी जेन्ना हांवें केलें तेन्ना म्हाका अशें कळोन चुकलें की पेंटींग केल्या उपरांत एक मनाक नु स्थिरताय येता आनीक जेन्ना तूं पेंटींग करता तेन्ना तुका पेशन्स म्हणटा तो तयार जाता पेशंन्स एक स्थीरपणा येता आनी तुका सपोज बरें दिसता ते कलर्स डिफरंट कलर आसता वेगळे वेगळे कलर आसता सो ते कलर पळोवन खूब बरें दिसता सो तुका एक मन तुगेले एक प्रसन्न उरता एक तुका कामनस म्हणटा ते येता थंड शांत उरता मन ओके सो म्हाका पेंटींग हांवें जेन्ना स्टार्ट केले जेन्नाच्यान पेंटींग स्टार्ट केलें तेन्नाच्यान म्हाका पेंटिंगा मुळे म्हजें मन स्थिर उरपाक लागलें हांव प्रसन्न उरपाक लागलें आनी म्हाका ती आवड तयार जाली त्या बद्दल आनी ते हेतूना तातूंतल्यान म्हाका एक बरें एक पर्सन एक बरें मनीस जावपाचे जावपाक शकलें हांव